जी हाँ जी बोलिए हाँ जी सलोनी जी बोलिए जी जी जी जी मैम ऑफ़िस में आपके कितने रूम अवेलेबल है टेन रूम्स हैं मैम ए सी सभी रूम में है

मैम तो वाइरिंग वगैरह चेंज करनी है या फिर वही वाइरिंग को यूज़ करना है जी जी नहीं नहीं आप जी नहीं तो आप मुझे ऐसे बताइए तो फिर मैं आपको बजट बताऊँगी न मैम जैसे अगर वाइरिंग चेंज करना होंगा सब कुछ चेंज करना है तो मैम पूरा प्रोसेस करने में आप मैम एट्टी थाउज़ेन्ड लगेंगे मैम मैम कम की बात नहीं है मैम आप अब आप बोल रहे हैं कि टेन रूम्स है ए सी है बोर्ड हैं फैंस हैं मैम तो अब वो लाइटिंग्स वगैरह है तो मैम आप बोल रहे हो कि वाइरिंग भी चेंज करा दो मैम थोड़ा तो लगेगा न अब मैम ये टेन रूम्स की बात है और मैं आपको आपको कब तक चाहिए वैसे मैम अब टेन रूम्स है सब लाइटिंग वगैरह फिर वाइरिंग चेंज करना लाइटिंग का काम है भाई सब का काम है मैम मैम कम मैम कम तो नहीं कर पाएंगे पर अगर ठीक है अब टेन रूम्स है सब है तो मैम ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए सेवेन्टी फ़ाइव कर सकती हूँ उससे ज़्यादा कम नहीं कर पाऊँगी मैम मैम आप जब कहे आप तब तब भेज दूँगी अपने वर्कर्स को मैम वैसे आपको कितने जी मैम आपको कितने दिनों में कम मतलब काम कम्प्लीट चाहिए मैम फिर भी आप टाइमिंग बताइए न वन वीक या फिर टेन डेज़ या फिर फ़िफ्टीन डेज़ वन वीक में ओके मैम तो मैं अपने वर्कर्स को भेज दूँगी कल कल सुबह दस बजे मेरे वर्कर्स आपके यहाँ आ जाएंगे और काम इस्टार्ट कर देंगे और मैम आपको एडवांस पेमेंट देना होगा पहले ओके ओके ठीक है मैम थैंक यू